مجھے دوڑنے کے لیے ہمیشہ وہ جوتے پسند ہیں جو ہلکے مضبوط اور پاؤں کو پوری طرح سہارا دیتے ہیں میرے پاس ایک مشہور کمپنی کے جوتے ہیں جو کہ پوما کمپنی ہیں جو خاص طور پہ دوڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان جوتوں کی سب سے بڑی خوبو یہ ہے کہ ان کے سول نرم ہیں جس سے دوڑنے کے وقت پاؤں پر زیادہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا ان جوتوں کا اگلا حصہ کچھ کھلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاؤں میں پسینہ نہیں آتا اور ہوا آسانی سے اندر باہر ہوتے رہتے ہیں ان میں کچھ چھید ہوتی ہیں جن سے ہوا کا باہر اندر باہر ہونا آسان ہوتا ہے یہ جوتے پاؤں کی شکلوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اس لیے لمبی دوڑ یا پہاڑی راستوں پر دوڑنے میں مجھے آرام رہتا ہے مجھے ان جوتوں کی چونچ بھی پسند ہے کیونکہ دوڑنے کے وقت یہ پاؤں کو چوٹ سے بچاتے ہیں ان کی مضبوطی کی وجہ سے یہ لمبے مدت تک صحیح سلامت رہتے ہیں اس لیے مجھے ہمیشہ یہ جوتے استعمال کر کرتا ہوں جب بات لباس کی آتی ہے تو میں زیادہ تر آرام دہ کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں خاص طور پر دوڑنے کے لیے بنائے گئے کپڑے جیسے پتلون اور ہلکا پھلکا کرتا یا ٹی شرٹ زیادہ بہتر رہتا ہے ان کی وجہ سے پسینہ جلدی سوکھ جاتا ہے اور جسم میں گرمی نہیں بھرتی لیکن کبھی کبھی جب میرے پاس خاص کھیلوں کا لباس نہیں ہوتا تو میں عام پتلون اور قمیض یا ٹی شرٹ پہن لیتا ہوں بس اتنا خیال رکھتا ہوں یہ کپڑے زیادہ تنگ نہ ہوں اور چلنے دوڑنے میں رکاوٹ نہ ڈالے سردیوں میں میں ہلکا سویٹر یا جرسی پہن لیتا ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ لباس زیادہ بھاری نہ ہو میں آخری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر دوڑنے کے لیے ایسے جوتا ایسا جوتا اور کپڑے پسند کرتا ہوں جو آرام دہ ہلکے اور صاف ستھرے ہوں خاص کھیلوں کا لباس یا عام کپڑے اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود کو آرام دہ محسوس کرائیں اور دوڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر آپ بھی دوڑنے کا شوق رکھتے ہیں تو اپنے لیے بہتر جوتے اور آرام دہ کپڑے ضرور چنیں تاکہ دوڑنے کا مزہ دوگنا ہو